राजस्थान जे संस्कृति जी तुलना भारत जे अन्य राज्य जी संस्कृतिअ सां ईअं थी थी सघे जीअं राजस्थान में घाघरो

घाघरो पाईंदा आहिनि मतिलबु पड़े टाइप जो घाघरी ऐं ॿियों ब्लाउज़ ऐं ॿियो चुनरी चुनरी पाईंदा आहिनि अहिड़ी तरह लेकिन जीअं इएं पंहिंजो गुजरात में ॾिसिजे त उन में सिर्फ़ु चोली ऐं हेठां घाघरो थींदो आहे अहिड़ी तरह कंहिं बि राज्य जी ॾी सांस्कृति पंहिंजी आहे त उ उन्हनि जी हिकु ॿिए सां तुलना नथी करे सघिजे सभिनी जो जी पोशाक ऐं अलॻि अलॻि आहे सभिनी जो डांस जो तरीक़ो ॻाइण जो तरीक़ो लोली ॻाइण जो तरीक़ो पंहिंजी पंहिंजी भाषा में आहे ऐं बाक़ी साड़ीअ जी जेका भारतीय साड़ी आहे उन जा बि रूप ई मतिलबु घणनि जॻहियुनि ते हलंदा आहे जीअं जीअं बम्बईअ में मराठी साड़ी पाईंदा आहिनि हू लांग लॻाए इहो धोतीअ वांगुरु पाईंदा आहिनि लेकिन ॿियनि हंधु इहे भारतीय संस्कृतिअ वांगुरु ई साड़ी पाईंदा आहिनि जॾहिं असां सिम्पली पाईंदा आहियूं त ओड़ी तरह पोशाक जो पंहिंजो पंहिंजो आहे खाधे जो पंहिंजो आहे ऐं संस्कृतिअ जो पंहिंजो आहे त्योहार पंहिंजा आहिनि त्योहार बि सभु पंहिंजा पंहिंजा आहिनि इन करे कंहिंजी तुलना कंहिं बि उन सां न थी थी सघे हिते घणनि ही तरहनि जा राज्य आहिनि ऐं प्रदेश आहिनि उन्हनि में सभिनी जो पंहिंजो पंहिंजो ई पोशाक पंहिंजी खाधो पंहिंजी पंहिंजा त्योहार रोटी ठाहिण जा ढंग रेसिपीस पंहिंजियूं पंहिंजियूं आहिनि हिन करे उन्हनि जा तुलना त नथी थी सघे पर थोरी घणी इन जीअं अॼुकल्ह मिक्स थी वियो आहे सभु कुझु त सभु को पंहिंजी पंहिंजी तबबि केरु पंहिंजी सभ्यता कोन भुलियो आहे सभु को पंहिंजी सभ्यता खे ई थो अॻियां वधाए ऐं उहा ई थो पोशाक ऐं उहो खाधो उहो ई सभु कुझु थो पाए भाषा बि उन्हनि जी ओड़ी आहे